हॅलो हो एक्स हो गॅस सिलींडर डिलीवरी सर म्हजो गॅस सिलिंडर डिलिवरी जावना खुबशे दीस जाले हांवे हय म्हजो तुमी बुकींग स्टेटस पयात म्हजो बुकींग रेफ्रंस घेयात वान नायन एट सिक्स टू वन नायन वन टू सर म्हजो आधार कार्ड नंबर नायन एट फाय फाय टू झिरो झिरो नायन वन सिक्स सर तुमचो हें खूब लेट जाता गॅस म्हाका मेळना आतां आमी गॅस सिलींडर गॅसूच ना सर हांव कितें करूं कशें करूं स्टोव पेटोवन कामां करचीं पडटा सर आतां केन्ना जातलो मातशें प्लीज मातशें पळया म्हजें प्लीज सर